मेरी जो सब से गौरवपूर्ण उपलब्धि है वो है ये जो मेरा एक ही लक्ष्य था जीवन का जो मैं अच्छी शिक्षा कर के अच्छी शिक्षा ग्रहण कर के पढ़ कर अच्छे से और एक गवर्नमेंट जॉब पा सकूँ तो मेरी यही एक उपलब्धि है जो मैंने उसको प्राप्त कर लिया है तो मैंने इसके लिए बहुत ही संघर्ष किया था काफ़ी अच्छी मेहनत की थी और मैंने अच्छे अच्छे स्कूलो में पढ़ाई की थी आगे भी कोचिंग संस्थान में भी पढ़ाई की थी कोचिंग की थी और मैंने घर पर भी काफ़ी अच्छी पढ़ाई की थी और मैंने बहुत ही मेहनत की थी उसे मेहनत कर के फिर जो मेरी उपलब्धि है उसको मैं ने हासिल किया था इस में मेरी बहुत ही लगन और मेहनत कामयाब आई थी तो मैंने इसके द्वारा बहुत मेहनत कर के उसको प्राप्त किया था और मैं अब जो एक एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर के बहुत ही ख़ुश हूँ और जो मेरी फैमिली वाले हैं मेरे परिवार वाले हैं सभी लोग बहुत ही ख़ुश हैं और जो अब मैं जो है बिल्कुल ही आराम की जो जीवन शैली है उसको व्यतीत कर रहा हूँ इस लिए मै इसको उपलब्धि को पा कर बहुत ख़ुश हूँ